आज की बदलती तकनीकी साथ जुड़े नही लेकिन ये किन तरीकों से खुद को वाकिफ करना होता है क्योंकि जैसे कि मोबाइल कम्प्यूटर चलाना सीखना इतना टफ नहीं है बहुत ईज़ी है मोबाइल चलाना पहले मुझे आता नहीं था पर धीरे धीरे फिर मैंने इसको सीखा तो बहुत ईज़िली आ गया एक दूसरे से कनेक्ट होकर पूछकर ट्राई कर कर के और कम्प्यूटर चलाना मैं कोचिंग गई थी वहाँ पर कम्प्यूटर चलाना सीखा मैंने